तुस मिगी एह् दस्सो की तुं'दा केह् नाम ऐ ते तुस किन्ने पढ़े दे होर तुस मिगी एह् दस्सो की तुस कुत्थें रौहंदे तुसें स्टडी कुत्थां कीती दी अपनी प्राईमरी स्टडी होर तुं'दे घर बिच कु'न कु'न ऐ होर तुं'दे घर बिच कु'न कु'न इंप्लॉयज़ ऐ होर तुं'दे घर इंकम सोर्स कुत्थुआं औंदा तुं'दे भापा बगैरा केह् करदे न होर तुं'दे फ्यूचर गोल केह् न फिर केह् सोचे दा जिंदगी बिच ते बाकी एह् तुस मिगी सनाओ हां जी मेरा नांऽ ऊषा जम्वाल ऐ ते में ग्रेजूएशन कीती दी ते में अपनी प्राईमरी एजूकेशन साढ़े ग्रांऽ बिच्चा कीती दी ते मेरी एज़ पैंती साल ऐ ते में अपनी बाह्रमीं रियासी दा कीती दी होर मेरी ग्रेजूएशन होई दी वूमन परेड कॉलेज़ जम्मू तो ते मेरे घर बिच हैन मेरी बड्डी भैन जिं'दा नांऽ शिवानी ऐ ते में में आं होर मेरी निक्की भैन ऐ जेह्दा नांऽ शिवाली ऐ जेह्ड़ी इलैवंथ बिच पढ़ा दी ते जेह्ड़ी मेरी बड्डी भैन ऐ ते उं'दी बी ग्रेजूएशन होई दी ते ओह्बी कम्पीटेटिव एग्ज़ाम दी त्यारी करा दे न मेरी जेह्ड़ी मेरी निक्की भैन कोला निक्का भ्राऽ ऐ ओह्दा नांऽ अक्षु ऐ जेह्ड़ा कि एटथ क्लॉस बिच हल्ली पढ़ा दा ते इक्क ओह्दे कोला छोटी ऐ जेह्दा नाम सोनाली ऐ बाकी मेरी मम्मी हाऊसवाईफ ऐ ते मेरे भापा आं मेरे भापा जेह्ड़े हैन तां साढ़े साढ़े घर बिच कोई बी इंप्लॉयज़ निं ऐ मेरे भापा फोटोग्रॉफर हैन ते जेह्ड़े मतलब मंथली जादै निं तां दस्स बीह् हजार कमाई ओड़दे होर टैंट हाऊस बी रक्खे दा इस बेल्लै अस रियासी बिच रौह्ने आं रैंट दे मकान बिच ते जेह्ड़े साढ़े घर न ओह् गांव बिच न बाकी मेरी ग्रेजूएशन होई दी होर में कम्पीटैटिव एग्ज़ाम दी त्यारी करानी आं में बड़े फॉर्म लाए दे अपने कम्पीटैटिव एग्ज़ाम दे उप्पर होर बाकी साढ़े घर मेरी बूजी आं हैन जेह्दा नाम इक्क शोशी ऐ जेह्ड़ी की टीचर हैन होर उंदे पति डॉक्टर हैन ते जिं'दा घर बेसीकली चान ऐ पर इत्थें आए दे न ओह् अपने बच्चें दी स्टडी गितै बगैरा होर इत्थै घर बनाई ओड़ेआ अपना होर दूई बूजी आं न मेरी कल्लो बूजी जेह्ड़ी बी ग्रांऽ दे न पर ओह् रियासी र'वा दे न

बिद्दो ऐ होर मेरे भापा बेसीकली साढ़े घर जेह्ड़ी दादी ऐ ओह् ग्रांऽ बिच रौंहदे न

बाकी मेरे फ्यूचर प्लॉन ते गोल्स बहुत हैन पर एल्ले ते में ग्रेजूएशन करियै कंपीटैटिव एग्ज़ाम दी त्यारी करनी ऐ लाईब्रेरी बगैरा ज्वाईन कीती दी में जित्थें में जंदी रौह्न्नीं ते बाकी में कंपीटैटिव एग्ज़ाम लाए दे न मेरा फ्यूचर गोल आईएएस दा ऐ जेह्दी में त्यारी करा नी आं मैह्नत करा नी आं बाकी कोई बी कंपीटैटिव एग्ज़ाम अगर होंदा तां ते भी में ओह्दा फॉर्म लाई ओड़नी आं ते त्यारी बगैरा करा नी आं ते जेह्ड़ी मेरी छोटी भैन ऐ ते ओह् एल्लै इलैवंथ बिच ऐ जिसी में बड़ा स्पोर्ट करनी आं एजूकेशन बिच ते हर इक्क फील्ड बिच आक्खनी आं कि पार्टीस्पेट करना चाहिदा में उसी मतलब गाईड करदी रौह्नी आं इंस्पायर करदी रौह्नी आं होर तां पढ़ने बिच हैल्प करनी आं जेह्की मेरी बड्डी मतलब फाईनैंशली अस पूरी पूरी स्पोर्ट घर दी तरफ दा में ग्रेजूएशन अपनी जम्मू दा कीती होर मेरे पेरैंटस नै बी पूरी हैल्प कीती होर जेह्ड़ी मेरी छोटी भैन ऐ ओह्बी पढ़ा दी ऐ ते अगर कल्ल तक उसी बी कोई प्रॉब्लम होग में उसी स्पोर्ट करी सकनी आं उसी पढ़ाई सकनी आं ओह्दे कन्नै ओह्दा को आपरेट करी सकनी आं बाकी अस इक्क मिडिल क्लॉस बिच्चा औने आं इक्क जादा हाई स्टैंडर्ड निं ऐ पर फिर बी साढ़े पेरेंट नै असेंगी अच्छी स्कूलिंग कराई साढ़ी प्राईमरी स्कूलिंग अच्छी कराई भी साढ़ी ग्रेजूएशन अच्छे स्कूला बिच्चा होई ते हून बी अस ऐल्लै बी पढ़ा नै आं फ्यूचर गितै फ्यूचर गित्तै बहुत गोल्स हैन जेह्ड़े अस जेह्दे गित्तै पढ़ाने आं मेरी बड्डी भैन नै ग्रेजूएशन '' कीती दी उनें ते ओह्बी कंपीटैटिव एग्ज़ाम दी त्यारी करा दे न ते अं'ऊ बी कंपीटैटिव एग्ज़ाम दी त्यारी करा ने आं ते होर मेरी छोटी भैन ऐ ओह् जित्थै तगर पढ़ना चाह् अस उसी उत्थूं तगर पढ़ाऊ ओड़गे होर जेह्का मेरा निक्का भ्राऽ ऐ ओह्दा ड्रीम ऐ में आर्मी बिच जाना जो कि बहुत पैशनेट ऐ जाई बी सकदे मतलब पढ़ने बिच बी ठीक ऐ बाकी फिजिकल बिच बी कड्ढी ओड़दा एह् ते होई सकदा कि एह्दी स्लैक्शन उत्थै होई जा बाकी अस करंटली रियासी रौह्ने आं बेसीकली अस रौह्ने आह्ले आं ग्रांऽ दे आं ते बस